हमारे घर में जब तलाब रहता हमारे देश में जब ये नहिअर में तलाब रहता था मैं उसके साथ में छोटी थी नहाने जाती थी कैसे तैरना हमको नहीं आता था जब हम तैरने कैसे तो सहेलियाँ मेरे घर में जाती जब सब साथ में तो क्या करते तैरते जब धीरे धीरे नहाने सीख लिये तो अब क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हाथ इधर उधर करिए पैर इधर उधर करिए तो आ जाएगा हम लोग इधर उधर पैर कर रहे जब ही तो हमको तैरना आ गया जब तैरना आ गया तो क्या बोले सब सही है अच्छे से नहाओगे तालाब में